हाणे मुंहिंजी पसंदीदा शैलीयां कहिड़ी आहे त मां चवंदो मां सिर्फ़ु हाणे उहो ई पुस्तक पढां त मां सिधो ई दसमें द्वार ताईं पोहची करे पंहिंजे आतम लाल खे ॻोल्हे रहियां त मां केरु आहियां ऐं मुंहिंजो मक़्सदु जेको आहे इहो मनुष्य जनम जो उहो मां पार करे पूरो करे नेठि उनखे हासिलु कयां जिते सभु ऋषि मुनि हज़ार हज़ार साल रही करे तपस्या करे उहो पंहिंजो मक़्सदु में कायम रहनि था ऐं जीवन जो हिकु गोल हासिलु कनि था मुंहिंजी बि उहा ई दिलि जी तमना आहे त मां अहिड़ा पुस्तक पढ़ियां जिन जे पढ़ण सां मुंहिंजो आत्मिक ज्ञान वधे मुंहिंजो अध्यात्मिक ज्ञान वधे ऐं मांं दसवें द्वार ते पहुची पंहिंजे शरीर मां ॿाहिरि निकिरी सॼो चकर हणी करे सॼो ब्रम्हांड जो चकर हणी करे वापसि पंहिंजे शरीर में अचां ऐं पंहिंजे उन लक्ष्य खे प्रापत कयां जंहिं लाइ मां इहो पंहिंजो मनुष्य चोलो मूंखे मिलियो आहे ऐं ईश्वरु जो कोई मनुष्य चोलो मूंखे ॾिनो आहे त पंहिंजे उन आतम लाल खे ॻोल्हणु आहे त मां असुलु आहियां केरु मां किथां आयो आहियां ऐं मूंखे किथे वञी करे पहुचणो आहे मां कंहिंसां मिलां जो मां बिलकुलु इहे हिन पंज तत्वनि जी देहि त्यागे उन में वञी मिलिया जंहिंसां मुंहिंजो मिलण जो मनुष्य देहि जो मक़सद आहे सतनाम साखी